हेल' औ आब' औ आयौ आब' आंहा जेबो खालामथ'वाखै दाबो नोंहालाय

औ औ

ए

आंहा एकेबारे न'आव जारला जादों हाय आब' मानसि गैयैखाय मानसिसो लिंहरदों आं ओमफ्राय बे फैब्लासो रेदि खालाम जोबनानै थाब थाब मा मा खालामो गाव खालामजोबथोंसै लारुबो फिथाबो बिदिनो एनथाब सिथाव गासैखौबो रेदि यालाय माइरं सिबिं गासैबो दंजोबखायो ओमफ्राय मावनोसो हायाखै मानसि गैयैखाय फिसाजोयाबो फरिखा नालाय ओंखायनो फोरोंनांगौबो एक्स्ट्रा मानसि मावनो रावबो गैयैखाय बिनिखायनो सासे मानसिखौसो लिंहरदों आं बे फै बे गाबोन फैगोन बे फैब्लासो औ औ एनथाबखौ हुनानै दोनखासिगोन औ औ नारेंखलनि सावदो बाल होनबासो गोथाव जायो

दे औ दे दमासियाव बेराय हैगोनां औ

औ दमासि फैग्रोथोंसै बेराय हैनोसै आं जागोन दे आब' दे होनबा बिदिनोसै मोजां गाज्रियालाय मोजां औ दे